अगरि पाण खे कहिड़ी बि यात्रा करण लाइ वञिणो आहे ऐं उन यात्रा यात्रा ते वञण खां पहिरियों पंहिंजे वटि एतिरो टाइम आहे की पाण उन खे सुठी रीति न योजना ठाहे करे पाण उहा यात्रा ते वञी सघूं त उते अचण वारी कठिनाइयुनि सां पाण बची था सघूं ऐं ऐं उन अॻियां ते छा कीअं रहण जी व्यवस्था आहे कहिड़ी खाइण पीअण जी व्यवस्था आहे उहे सभु पाण खे ख़बर हुजे अगरि त यात्रा योजना पाण खे करे करे पोइ वञूं त उते पाण खे कहिड़ी बि कठिनाई जो सामिनो न करिणो पए अने उते पाण सुठी रीति ना पाण घुमी सघूं कहिड़ी बि प्रकार जी कठिनाई न अचे त पंहिंजो सॼो ध्यानु घुमण में हुजे इन करे पाण जेकॾहिं पाण यात्रा करणु वञूं त उन योजना करे करे वञिणो पए करे करे वञिणो खपे जेकरे पाण खे सुठे नमुने उते घूमी सघूं इन करे पाण खे यात्रा जे वञण जे करे पहिरियों योजना ठाहिणी खपे जीअं की उते रहण जी व्यवस्था सुठी आहे की न खायण पीअण जो व्यवस्था सुठी आहे की न यात्रा जे लंबी आहे त पाण खे ट्रेन या उनमें जंहिंमें वञिणो आहे उहो कीअं आहे उहा व्यवस्थित आहे की न इनेकरे पाण खे यात्रा जी योजना करे करे ई पोइ जी यात्रा ते वञिणो खपे अने पाण यात्रा में खाइण पीअण जी वस्तू बि पाण सां गॾु रखणी खपे जंहिंकरे अगरि किथे खाइण पीअण ई व्यवस्था कोन्हे त पाण पंहिंजो खा खाइण पीअण जो सामान वापिरे खाइण पीअण जो सामान अगरि पाण सां गॾु हुजे त नंढा ॿार हुजनि या केर बि बुज़ुर्ग हुजे त हुननि खे कठिनाई न पए यात्रा सहुली रीत सां संपन थिए इन करे कहिड़ी बि यात्रा ते वञण वञण खां पहिरियों उन सॼी यत्रा जी योजना ठाहिण ॾाढी ज़रूरी आहे